اپنے فارغ وقت میں بہت سی کتابیں اور خاص کر کے سفر کے دوران پڑھنے میں بہت سی کتابیں پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں اور اس سے بڑے بڑے مصنف کے بارے میں جاننے کی جاننے کی شوق رہتی ہے اسی طریقہ سے اپنے سفر میں زیادہ تر دینیات جیسے حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے مصنف کے کتاب پڑھ کر اپنی زندگی کی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کے خیالات کو ان کے ان کے تصنیف کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں سفر کے درمیان کتابیں کیا پڑھنا بہت اچھی لگتی ہیں اور فارغ وقت میں ایسی چیز پر وقت ایسے ہی چیز پر پڑھنے اور پڑھنے کے شوق زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے کتاب کے اندر پڑھنے سے بہت سی عبرت کی چیزیں ملتی ہے بہت سی خیالات بدلتے ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر اثر ڈالتا ہے سفر بھی بہت ہی روچک اور بہت ہی پرسکون ہوتا ہے ایسے ہی سفر میں ایسے ایسے ہندوستان کی تاریخیں ہندوستان کی ہندوستان کی آزادی جیسی اہم کتابیں کی ذکر اہم خیالات یعنی کہ شوق ہوتی ہے اس لیے ایسے خیالات کا اپنے اوپر بہت اثر پڑتا ہے